हमरा सबके क्षेत्रमे वार्षिक मेला प्रत्येक वर्ष कोकन घाट धौस नदीपर गङ्गा स्नान कएल जाइ छै ओहिमे हमसब बचपनमे जाइ छलिए बड़ी उत्साह रहै छलै मनमे आओर बाबूसँ पाँच रुपैआ तीन रुपैआ अढ़ाइ रुपैआ मिलै छलै कि जो मेला देख लिहेँ तऽ बड़ी खुशी खुशी कुदैत कुदैत जाइ छलिए तऽ पहिले तऽ ओहि घोकलाहा पानीमे जे जनकपुरसँ सिकरेट फैक्टरीवला पानी अबै छलै बूझू ने पानी ललके चाइ ओहिमे नहाइ छलिए आओर लोकके जे कुदैत देखै छलिए मने भूत प्रेत अन्धविश्वास जकरा कहै छिए लेकिन जे ओकर भोगै छै ओकरा पूर्ण विश्वास रहै छै आओर ओ समस्यासँ ग्रसित रहै छै तऽ कनिटा ओ देखि लै छलिए माइके दबाबमे माइके साथ रहिके लेकिन हमर धिआन रहै छलै फोफा खाइमे तऽ पिपही खरिदैमे तऽ हम खिचै छलिए कि चल चल पहिले हमरा फोफा खरीद दे आओर फोफा खरीदके फेर पिपही खरीद दे एवम प्रकारसँ हमसब खरीद खरीदके खाइ छलिए आओर खूब मजा उड़बै छलिए आओर कोइ साथी रहै छलै तऽ ओकरो मनोबल बढ़बै छलिए तहिना सलेशर फुलवारी जाइ छिए कभी कभी तऽ हम देखै छिए कि वहाँ एहिके बहुत बड़ा प्रमाण छै प्रमाणी छै कि वहाँ जे गाछी छै ओहि गाछीमे जे फूलके लड़ी निकलै छै समय समयपर बस वहाँ एक ही फूलके माला प्रत्येक वर्ष मेलाके दिन खिल जाइ छै आओर मेला जब समाप्त हो जाइ छै तब पुनः मने सिकुड़ि जाइ छै माला लेकिन वहाँ एक सबसँ बड़का विशेषता ईहो छै जे कोइ भी व्यक्ति कोनो पेड़के पहचानि नहि पबै छथिन कि कथीके पेड़ छै कथीके पेड़ छै ई एक अबूझ पहेली छै सच पूछल जाइ तऽ वहाँ राजा सहलेशके जे हमर सबके जातिदेवता छथिन आओर सतव्रता सरकार हुनका कहल जाइ छै कि हुनका सत्यके डिगाबैके लेल एकसँ एक सुन्दरी हुनका आगाँ पिछाँ केलकनि लेकिन नहि डिगलखिन आओर इएह कारण छै कि आइ सत सतव्रतके पालन जेना हरिश्चन्द्रके मानल जाइ छै तऽ एहि समाजमे राजा सलहेशके भी मानल जाइ छै हृदयसँ हमसब हुनका पूजा करै छिअनि आओर प्रत्येक वर्षके बाद एक वर्ष बाद अपना समाजमे हुनकर पूजा जातिगत तौरपर सामूहिक रूपसँ पूरे समाजसँ मने सांस्कृतिक क्रियाकलापके द्वारा ओझाइ भगतइ भगता सेवकके द्वारा आओर गाँवके टोलीके द्वारा हमसब माँगै छिए समाज योगदान दै छथिन तब जे हइ एकर पूजा धूमधामसँ होइ छै खीर बनै छै आओर खीर पूरे समाजके लोकके प्रसाद देल जाइ छै जे कोइ उच्च वर्गके लोक छथिन हुनका सबके सुपारी आओर लरूसँ स्वागत कएल जाइ छै आओर जातिके लोकके लरू भी मिलै छै आओर खीर भी मिलै छै हमसब खा खाके खूब तृप्त होइ छी आओर बच्चो सबके कहै छिए रे बौआ ई हमर संस्कृति छै एहि संस्कृतिके एहने बरकरार रखैके छै हमरो बाबा बाबू इएह कहलखिन हम तोरो सबके इएह कहै छिऔ